आसामाव गाहाय सावथुन दिन्थिफुंसालि एबा माल्टिप्लेक्सफोरा फोर जेराव गोदान गोदान सावथुनफोर दिन्थिनाय जायो बेफोर जादों जोंनि ओनसोलनि होननानै बुङोब्ला साया सिनेमा हल बेथिं मंगलदैआव थाबाय गल्ड सिनेमा हल अनुरादा कम सिनेप्लेक्स नकसक नकसेट्रा सिनेमास बेनि अनगायैबो जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव फोरबो मेला फुजाफोराव गामि गामि सिनेमा लाबोनानै दिन्थिफुंनाय जायो